आमचे हांगा संस्था जी आसा ती संगीताची सांगपा जाल्यार पैंगीण आसा ती मेगा क्लब थंय हार्मोनियम शिकयतात तबला शिकयतात वोकलाची बी क्लास चलतात आनीक डान्सांच्योय बी क्लास चलतात मागीर तशें आनीक आसा ती बाल भवन चार रस्त्यार थंय ड्रॉइंग आसा क्राफ्ट शिकयतात शिवण कामाचे शिकयतात डान्स शिकयतात जाल्यार सिंगिंग शिकयता त तबला शिकयता हार्मोनियम शिकयतात आनीक एक ड्रामा शिकयतात आनीक जी हा संस्था आसा ती कला अकादमी जी चावडेर आसा थंय वोकल वोकलांची क्लास चलतात हार्मोनियमाची क्लास चलतात आनी तबला तबलांची क्लास चलतात आनीक जी हा ती सनराज डान्स शाळा जी आसा ती पाळोळें